हे देखियौ हमरा जे छै ने से मैथिलीमे हम बोलय छियै हमरा नहि होय छै जेना बोलय छै लोक हिंदीमे नहि बोलय छी मैथलिय बोललहुँ तऽ अपन डिल्ली गेलहुँ की कतहुँ पेञ्जाबे चलि जाइत छियै कि हरियाणे चलि जाय छियै कि कतहुँ बम्बइए जेबय कतहुँ एतहुँ भले आसाम जेबय कतहुँ जाय छियै हम अहिना बोलय छियै हमरा बोलय ला नहि होइत छै हिन्दी इएह भाषा हम कतहुँ जाय छियै तऽ बोलि लय छियै लोक कहलक जे एना बोलए ओना बोलए हिन्दी बोलए ओना बोलए हम कहलहुँ नहि हमरा बसके नहि छै हमरा नहि बोलय छी जहिना हमरा बोलएके लूरि रहतय ओहिना ने बोलबै इएह भाषा आर बोलेलहुँ हमे कतहुँ जाय छियै तऽ हमे अहिना बोलय छियै डिल्ली जाए कि हरियाणा जाए कि कतहुँ जाए की बम्बइ जाए कि कतहुँ जाय हम अहिना बोलते रहय छियै कहलक एना बोलए ओना बोलए हम कहलक हम नहि बोलय छियै हम ओना हमरा बोलएके लूरि रहतय ओहिना ने बोलबै इएह भाषा हम बोलय छियै ओना हम मैथिली भाषा बोलय छियै हम ओना बोलबे नहि करय छियै